हमर भाय बहिन दो छै आओर दो बहिन एक भाय जकर शादी हो गेल छै आओर उ बहुत अच्छा लगै छै जकर स्वभाव बहुत अच्छा बा आओर काफी तेज बा पढ़ैमे बहुत अच्छा लगऽ ता आओर दो भाय दो भाय बा आओर ओइ भाय जो बा बाहर रहऽ ता ओ भी बहुत अच्छा बा आओर एक सिस्टर अभी छोटी बा जो पढ़ऽ ता बहुत उसका बहुत अच्छा लगऽ ता ओ पढ़नेमे बहुत तेज बा आओर ओ बहुत ही अच्छा लगऽ ता आओर एक भायके शादी होल बा जे ओभी बहुत अच्छा लगऽ ता आओर स्वभाव जे बहुत अच्छा बा अब यहाँ घरपर रहै ला तऽ बहुत मिलजुल करके साथे रहै ला आओर बहुत ही दोस्तके तरह मानऽ ला एकदम हमसब मिलके रहै ली आओर बहुत ही ना अच्छा लगऽ ता जाहिमे कोइ भी भिन्न अपना तरहके नहि लगै ता जकर एक यूनिटीके तरह मतलब हमसब रहै ता रहत बा आओर ओयके तरहसँ एक छविके आओर एक समानके तरह हमसब रहत रहै छी जकर कारण बहुत ही अच्छा लगऽ ता आओर हुनका स्वभाव भी बहुत अच्छा लगऽ ता जो कभी कभी हमसब साथमे कभी कभी खेल घूमनाय फिरनाय कभी खेलने जाइ करै छी आओर साथमे रहै ला आओर साथमे सब किछु मतलब एक साथ रहै ला